जय झूलेलाल हा मां अहिड़ी कई कहानियुनि जी किताब पढ़ियूं आहिनि जंहिंखां पढ़ी करे मूंखे ॾाढी हसी आई आहे हिन में इहे जो चुटकुलनि जी किताब हुई या पहिरीं जो नंढा वॾा चुटकुला हूंदा हुआ अहिड़ी हिन प्रकार जी जो किताब आहिनि हुन जो अध्यन मां कयो आहे जंहिं जंहिंखे पढ़ी करे मूंखे ॾाढी हसी आई आहे हिन जे अलावा हिकु कहानीअ जी किताब बि मां पढ़ी हुई जंहिंजो नालो हुओ अनप्रपोस्ड गाए हुन किताब में हिकु व्यक्तिअ जे उन छॾे माण्हूअ जी कहानी हुई कीअं ऐं अहिड़े व्यक्ति जी कहानी हुई जंहिंखे हिन कॾहिं का कॾहिं कोई अञा कोई छोकिरी प्रपोस्ज इन प्रपोस्ज कोन कयो हुन जी शादी बि कोन थी हुई हिन जा हुन खां पोए हुन जे जो व्यस्तक्ता वारो जो जीवन हूंदो आहे हुन ते हसी मज़ाक हसी मज़ाक जा ॿियनि खे करे करे जो वार्तालाप हुन में कई हुई हूअ कहानी ॾाढी हसमुख सुभाउ जी कहानी हुई जंहिं लाइ जेके पढ़ी करे मूंखे ॾाढी हड्डी ॾाढी हसी आई हुई